जीवन में जो कला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कला एक ऐसा प्रदर्शन है जो अगर वैसे हमारे पास कला है तब वह कला दूसरे को दिखाते हैं कि चल जिससे समाज में एक नया कला का जागरूकता होती है सीखने के लिए और समाज बेहतर बनने की कोस मतलब स जो समाज का है वो निरंतर विकास रहता है इसलिए समाज को बेहतर बनाने के लिए कला को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें पूर्वज जिस कला में माहिर हैं उनको हम सीख लेंगे वो अपने समाज में लागू करेंगे किसी भी क्षेत्र में कला सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है